हांव म्हज्या प्रवासाची तयारी एक म्हणल्यार पयलीं प्रवास करच्या पयलीं हांव प्रवासाच्या बद्दल सगलें जाणून घेता की प्रवास म्हाका कमी दरांत आसतलो ना प्रवास करता तेन्ना प्रवासाचे टायम कितलो लागतलो म्हाका एक जाग्यार म्हाज्या डेस्टीनेशन प्लेसार पावपाक आनी प्रवास म्हाका सुरक्षीत आसतलो वा ना ही सगळी म्हायती हांव प्रवास साची हांव घेतां